سب سے اہم بات کہ اردو زبان خالص ہندوستانی زبان ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں کی بولیوں سے مل کر وجود میں آئی ہے لیکن اس سے ہٹ کر اردو زبان کی جو مٹھاس ہے جو ان لفظوں میں روانی ہے سلاست ہے وہ کسی اور زبان میں دیکھنے کو نہیں ملتی اردو زبان میں اگر کوئی کڑوی بات بھی کہی جائے تو چونکہ اس میں لہجے بہت کم حد تک جو ہے کام کرتے ہیں اس لیے وہ کڑوی بات بھی بہت پیاری اور میٹھی لگتی ہے اور یہ خصوصیت اردو زبان کی مجھے بطور خاص بہت دلچسپ لگتی ہے